جی السّلام علیکم جی خیریت سے ہیں آپ جی الحمد للہ اللہ کا شُکر ہے سر آپ صحت کالج سے بول رہے ہیں جی ابو نصر صاحب بول رہے ہیں آپ جی سر یہ کام تھا کہ ہمارا لڑکا آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے جی اُس کا نام جی جی پانچویں کلاس میں ہے فیضان احمد نام ہے جی جی جی ہم اُن کے والد صاحب بول رہے ہیں جی تو بات اصل میں در اصل یہ تھی کہ ہمارے گھر میں تھوڑا فنکشن تھا بھائی کے اُن کے بھائی کی شادی تھی تو جی تو اُن کے چُھٹی کے لیے آپ سے درخواست کرنی تھی کہ چُھٹی دے دیتے آپ جی وہ تو ٹھیک ہے بچہ ہمارا محنت سے پڑھ بھی رہا ہے وہ کر لے گا لیکن جیسے گھر میں شادی بھی ہے تو اگر ہمارا بچہ ہی جب شامل نہ رہے ایک ایک دوسرے بچے کی شادی ہو اور ایک بچہ شامل نہ رہے تو پھر یہ مایوسی کی بات ہوگی سر ہمارے لیے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم اُس پہ دھیان رکھیں گے پڑھائی وغیرہ ہم اُس کی کروائیں گے لیکن اب بات یہ ہے کہ نا اُن کے سگے بھائی کی شادی ہے اب ایک بھائی کی شادی ہو ایک بھائی نہ رہے تو پھر ایک گھر میں پھر خوشحالی نہیں رہے گی نا سر مایوسی رہے گی تو اِس وجہ سے آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ بس آپ چُھٹی دے دیجیے ایک ہفتے کے لیے اُس کے بعد پھر ہم لا کے چھوڑ دیں گے اُس کو جی پانچ دِن کے لیے جی ٹھیک ہے تیسرے دِن ہی پہنچا دیں گے بس آپ چُھٹی دے دیجیے مہربانی ہوگی سر جی ٹھیک ہے شُکریہ سر السّلام آ وعلیکم